جی سر آپ پھول والے بات کر رہے ہیں سر ہمیں کچھ پھول چاہیے تھے جیسے کہ مجھے ایک کلو فرینجی پینکس پھول چاہیے تو کیا یہ آپ کے یہاں موجود ہے سر یہ کتنے روپئے کلو ہے سر اچھا اچھا کچھ کم وم ہوگا اچھا اچھا سر اس کے علاوہ آپ کے یہاں اور کون کون سے پھول ہوتے ہیں سر یہ یہ گلاب کا پھول سر آپ کے یہاں کلو کے حساب سے ہے یا پیس کے حساب سے ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو سر آپ لوگ گاڑی وغیرہ بھی سجاتے ہیں شادیوں وادیوں کے لیے اچھا اچھا اچھا نہیں جیسے کہ میرے یہاں ایک شادی کا پروگرام ہے تو مجھے اپنی گاڑی کو بھی سجوانا ہے اور ایک کیا کہتے ہیں اسٹیج بھی بنوانا ہے جس پہ پھول اول بھی لگوانے ہیں تو کیا یہ سارے کام آپ کے یہاں سے ہو جاتے تو آپ ہی سے کروا لیتا اچھا اچھا اچھا اچھا سر تو میں آؤں گا آپ کے دکان پہ انشاء اللہ اور آپ ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو اگر آپ دام مناسب لگائیں گے تو ہم سارا کام آپ ہی سے کروا لیں گے اچھا اچھا ہوں ٹھیک ٹھیک میرے ایک دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا کہا تھا کہ یہ اچھا کام کرتے ہیں اور دام بھی کم لیتے ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کال کیا تھا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر پھر میں آپ کے آتے ہیں دکان پہ ٹھیک ٹھیک